बिल्कुल जनाब अस ना अऊं टूरिस्ट मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करदा और मिकी बहुत ज्यादा पसंद ऐ लग्ग लग्ग जगह उप्पर जाना घुम्मना लग्ग लग्ग जगह कन्नै लोकें कन्नै मिलना उत्थै कल्चर दे बारे जानना भाई इत्थै केह् होंदा उत्थै जेह्कियां परानी एतिहासिक गल्लां न उस जगह उप्पर जाइयै कि इत्थै पैह्लें केह् था इत्थै लोक किस स्हाबा रौंह्नदे किस स्हाबा खाना खंदे किस स्हाबा पैहनावा पैहन दे मिकी बहुत ही जिज्ञासा रौंह्नदी इक इदे बारे जानने और में बहुत जगह मतलब बहुत कुछ करदा जदूं बी मिकी टाइम लग्गे ते अ'ऊं कुतै ना कुतै जगह उप्परें निकलदा बाकी और जेह्ड़ियां जगह घुम्मने उदे कन्नै क्यूंकि अस बहुत सारी जेह्ड़ी साढ़ी इंडिया साढ़ा साढ़ा देश ऐ जेह्ड़ा इत्थै बहुत सारी एतिहासिक न अगर अस लग्ग लग्ग जगह उप्पर जाह्चै असें लग्ग लग्ग इतिहास दे बारे च जानने गी मिलदा और बहुत सारियां चीजां जेह्ड़ियां सिक्खने मिलदियां साढ़े जम्मू कश्मीर च गै बोह्त सरियां जगह ऐसियां न जित्थै असें मतलब में अपने जेह्ड़े बी साथी दोस्त न उ'नें गी सुजैस्ट करना चांह्ग कि उत्थै जाइयै ते दिक्खन जेह्का उप्पर उनें बहुत सरियां गल्लां उत्थुआं सिक्खने मिलंगन साढ़ै बाकी और बी जेह्ड़े साढ़े मतलब देवी देवता बगैरा मंदर बगैरा उत्थेै बी बहुत सारियां जगह अस उत्थै उसी हिस्ट्री अपना जेह्ड़ा पराना इतिहास पता चलदा उंदे बारे इत्थै केह् होंदा केह् निं होंदा अस मोजेम च उठी आचे कुतै उत्थे असेंई लभदियां के भाई पराने लोक केह् यूस करदे हे किस स्हाबे कन्नै रौंह्नदे हे ओह् सारियां चीजां असें दिक्खने गी मिलदियां न बाकी और जेह्ड़ा अस मतलब कुदरत कि कुदरत इक बड़ा खूबसूरत करिश्मा और साढ़े जम्मू कश्मीर गी खुदा नै एह् चीज बक्शी के इत्थै कुदरती चीजां जेह्ड़ियां ओह् बहुत ही ज्यादा खूबसूरत न मतलब पूरी दुनिया च ऐसा कुतै नेईं ऐ जिन्ना जम्मू कश्मीर च ऐ और में मतलब उसी बी बहुत एन्जाय करदा बहुत सारे नेचर दे लग्ग लग्ग स्हेई नजारे दिक्खने गी लभदे न बहुत सारियां चीजां कश्मीर च दिक्खो तुस बहुत सारे लोक किन्ने मतलब जबरदस्त कि दिक्खने गी मतलब बहुत दुनिया दूर दूर तो दुनिया औंदी दिक्खने इदे आस्तै लोकल इत्थे आस्तै दिखदे गै न बाकी स्हानू जेह्ड़ा घुम्मने च में चांह्दा के एह् सारे मतलब जेह्ड़े बी अपने जेह्ड़े शिक्षक जेह्ड़े स्टूडेंट होंदे तां सारें थोह्ड़ा बहुत इ'नें घुम्मना घुमाना चाहिदा ताकि इ'नें बहुत सारियां चीजां कोई जू च लेइयै जित्थै उ'नें लग्ग लग्ग एनिमल्स दे बारे च जान ने की मिलदा ऐ जां कोई मंदर च लेइयै जित्थै पुराने इतिहास दे बारे बारे जान ने की मिलदा ऐ और मतलब पहाड़े च लेइयै जित्थै पहाड़े लोकें दा रैह्न सैह्न पता चलदा ऐ अजकल सिटी जाकतें गी पता नि होंदा के प्हाड़ी लोकें दा कैसा रैह्ना सैह्ना होंदा ते उत्थें लेइये उनें गी भाई उंदे उंदे बारै जानने गी मिलदा और इदे कन्नै बहुत फायदा होंदा के जेह्ड़ा बच्चा होंदा ते उसी मतलब बहुत एडवांस होई जंदा ऐ अजकल मतलब जेह्ड़ा टेक्नोलाजी चली ते बच्चे च दिखदे आर्टिफीशल गै मतलब उ'नें नेचर दा कोई इन्ना खास पता नेईं होंदा ते इदे आस्तै जेह्ड़ा घुम्मना फिरना टू मतलब लग्ग लग्ग जगह उप्पर जाना बोह्त जरुरी ऐ